साढ़े इत्त म्हल्लै नी इक्कै अस्ताल ऐ जेह्ड़ा सरकारी अस्ताल साढ़ा रामनगर इक ऐ इक ठीक ऐ इत्थै जेह्ड़े भाई इत्त सुबधां पूरियां न पर अजकल्ल एह् जेह्ड़े चले दे डाक्टर जेह्ड़े साढ़े एह् थोह्ड़े मुट्टे इ'यां मतलब पता निं अपने च केह् बनदे इ'नें गी कोई पता लगदा निं ऐ कि हां भाई अग्गें बंदा मरीज मरा दा नेईं मरा दा भाई इ'यां ठीक ऐ ठीक ऐ मन्ननें भाई है ते जेह् बी ऐ है ते गौरमैंट ने एह् बनाई दी गै अस्ताल भाई बंदा हून बमार होई जाग ते जाना ते उ'न्नै अस्ताल गै होर कुतै थोह्ड़ी जाना ते साढ़े इत्थै रामनगर च केह् करदे बंदा रक्खी लैओ बड़ा सीरियस ऐ भाई जि'यां अ'ऊं अपनी गै सनाई ओड़नीं मेरा इक दिन ऐक्सीडैंट होई गेआ अ'ऊं सीरियस होई निग्गर सीरियस ही ते मिक्की केह् गलांदे इ'नें केह् गलांदे जेह्ड़े आस्सै पास्सै जेह्ड़े लोग हे इ'नें फोन करियै गलाया कि अस्ताला कि इक वैन भेजो उ'नें झट्ट भेजी ओड़ी वैन पर अग्गें जाई दिक्खेआ ते इ'नें केह् कीता की साढ़े इत्त इन्ना मतलब जेह्ड़ा औंदा नी ओह् चलो इ'यां मतलब अपने गै भार च लग्गा पौंदा चलो लाई ओड़ो इंजैक्शन ते एह् ओह् इनको ये लाओ इ'यां करो ओह् करो सैन करो छड़ा इ'यै चीजां सदे रौंह्दे ओह् अग्गें एह् निं कि हां भाई इस्सी मतलब कि एह् ओह् करचै ओह् करचै साढ़े इत्थै इन्ना ओह् करदे निं हैन पर चलो भी बी चलो इ'यां माड़ा ते अस बोलने निं है अपने अस्ताल गी पर चलो करदे हैन चलो बंदा इ'यां बची जंदा ठीक ऐ तुस मतलब कि केह् सनांऽ हून तुसें गी अ'ऊं एह्दे बारै हून भाई हून केईं भी बंदे बमार होई जान चलो इक्कै अस्ताल ऐ पर जंदे ते सारे इत्त गै न होर कुतै थोह्ड़े जंदे पर है ते इत्त इक गै ऐ चाहे बंदा जिन्ना सीरियस होई जाऐ रौंह्दा बी इत्त गै बाऽॉ भाई कदें कदें करी ओड़दे उ'नें गी ताहीं दा ताहीं ते जेह्ड़ी लग्गी जाऽ तां भी बस उस्सी करी ओड़ना ठीक नेईं लग्गै ताह्म्मीं ठीक केह् सनाचै हून तुसें गी अपने अस्ताल दे बारै अ'ऊं कदें कदें अस्तालै जन्नीं नी कदें दिक्खी गै निं अ'ऊं नेईं बी बमार होन्नीं तां अस्ताल दिक्खियै अ'ऊं इ'यां बी बमार होई जन्नीं इ'यां मतलब देखभाल होंदी इ'यां होई जंदी ऐ पर नेईं बी होंदी मेरे स्हाबै नै इ'यां दिक्खेआ जाऽ ते कदें कदें नेईं बी होंदी ऐ कदें कदें कुसै होई जंदी कोई उ'ऐ जेहा डाक्टर आई जाऽ तां होई जंदी देखभाल ते नेईं आवै तां होई जाऽ बंदे दा बेड़ा पार ठीक ऐ जिस्सी बंदे गी लग्गी जाऽ ते जित्थै आई जाऽ इत्त जिस्सी बंदे गी लग्गी जी निक्के बच्चे गी आ इत्त हैल्थ सैंटर दी गल्ल करनें ते इ'यां लोकें घर घर कुसै कुसै ओह् खोह्ल्ले दे आशा बर्कर एह् जेह्ड़ियां रौंह्दियां कम्म करदियां आशा बर्कर जेह्ड़ी निक्के निक्के बच्चें गी पोलियो पिलानै गी कोई बमारी बमूरी होई जाऽ कुदै थोह्ड़ी दूर करने आस्तै उ'नें गी बलांदे पोलियो पूलियो दोआंदे घर घर च जंदे होंदे एह् दिखदे होंदे कि एह् चीज खाओ थोआढ़ी उमर इन्नी ऐ अजकल्ल तुसें गी पता भी बड़ियां प्राब्लमां होंदियां ते ओह्दे आस्तै दोआइयें जेह्ड़े हैल्थ केयर ते आह्ले सैंटर आह्ले एह् दिंदे रौंह्दे आशा बर्करें गी पकड़ाई ओड़दे ते इ'नें घर घर देई ओड़नियां तुसें गी पता ऐ कुड़ियें गी भाई किन्नियां मसीबतां होंदियां इ'यां चलो गल्ल इक ते सारें गी पता होंदी एह् आह्ली कुड़ियें आह्ली प्राब्लम ते तुसें गी पता गै ऐ ते एह् चीजां ते ओह् ते होंदे गै होंदे इ'यां सतारां साल्लें गी ठारां साल्लें गी पंदरां साल्लें गी बारां साल्लें गी ञारां साल्लें गी हर कुड़ी आस्तै उ'नें दोआइयां किश ना किश खलाई दी होंदी पिच्छें नेहें पता निं किन्नियां कोह्की कोह्की दोआइयां आई दियां मिगी हून चेता निं है पर चलो इ'यां आवा दा निं ऐ ओह् सोचो इन्नी देर बाद मिगी चेता आवा दी निं ऐ ओह् दोआई दे बारे इक दोआई ही जेह्ड़ी उ'नें दित्ती मतलब असें गी कैह्दे आस्तै दित्ती कोई इंफैक्शन चली ही जां पता निं केह् चला हा शैद इंफैक्शन ही मेरे स्हाबै नै जां पता निं केह् कोरोना दे हां कोरोना दे बगैरा एह् चीजां चला दी ही एह्दे आस्तै बी कोई दोआइयां चलियां हियां भाई दित्तियां इ'नें ते होर केह् सनाचै तुसें गी हून इ'यै चीजां न ते मतलब एह् जो आशा बर्कर बगैरा एह् एह् साढ़ी करदे ते हैन इ'यां कोई गल्त हैन्नी है कि नेईं भाई निक्के निक्के बच्चे होंदे जेह्ड़े उ'नें गी किन्ना बचाव करदियां एह् हैल्थ केयर आस्तै असें साढ़े कश किन्ना किश ठीक होई जंदा मतलब कि जेह्ड़ा बच्चा बमार होए दा हो ओह् बी ठीक होई जंदा साढ़ी किन्नी है जेह्ड़ी आशा बर्कर होंदी एह् बी किन्नी कम्म औंदी ठीक ऐ हून थुआढ़े रा रामनगर च जेह्ड़ा अस्ताल है निं इत्त इत्त भाई हून बच्चे दी डलीबरी होनी होए निं कुसै गी मतलब डलीबरी होई दी हो ओह् बी इ'यां मतलब ठीक ठाक बंदा मतलब अराम कन्नै पुज्जी जंदा अपनी वैन इक फोन करो अद्धी रातीं फोन करो इ'यां आई बी जंदी सनाई ओड़ेओ उ'ऐ गल्ल कि अगर होग ठीक ठाक आह्ला जि'यां बंदा तां रातीं चलो आई जंदा ठीक ऐ अगर कोई ऐसा है निं ऐ कि मतलब कि इ'यां ते ते जि'यां हून में इक दिन सनान्नीं साढ़े घर कोई अमरजैंसी बमार होएआ रातीं बारां बजे असें रातीं बारां बजे फोन करी ओड़ना राती बारां बजे वैन आई जंदी ही फटाफट वैन आई जंदी ही ठीक ऐ हून केह् सनांऽ हून एह् इक अस्ताल ऐ पर चलो बड़ा किश होई जंदा ऐ इक अस्तालै नै बड़े बड़े ठीक होई जंदे बड़े सारे लोग इ'यां जिन्ना बी ऐ साढ़ा रामनगर इत्त जिन्ने बी हैन निं लोग जंदे गै अस्ताल में अज्ज गेई ते भैं इक थोह्ड़ी कोई पता निं किन्ने किन्ने किन्ने लक्ख सनाओ ओड़ेआ लक्ख बी चलो छुड़ो चलो भाई दिनें दा मतलब नेईं नेईं करदे दस पंदरां बीह् ज्हार तां दस पंदरां तक्क ते लोक आई जंदे अस्ताल जिस्सी दिक्खो कुसै गी किश कदें किश कदें किश पर इत्त ऐ कि हां चलो बंदा इक बारी जंदा ते भी ठीक होइयै आंदा इ'यां अस्ताल इक ऐसी चीज ऐ की हां भई लोकें दा एह् ते निं है दुनियां च रौहै ना रौहै कोई ना कोई बमार होऐ दा होंदा रौंह्दा कदें तेईं ताईं भी ओह् जंदे अस्ताल चक्कर चुक्कर कट्टी जंदे ओह् दोआई दबूई दिंदे ते अपने बस इ'यै होर